खाना बनबै छी जैसे मे दाल हइ सब्जी हइ कोइ भी खाना बनैली तऽ ओहि खानामे बहुत अच्छासँ बहुत अच्छा धीरे धीरे ओहिमे टेस्ट बनैए खाना बनाबयमे हम बहुत ठीक ठाकसँ खाना बना लै छी खानाके टेस्ट भी अच्छा रहैए आओर समयसँ ही खाना ठीक ठाकसँ खाना बनि जाइए खाना बनाबयमे हमरा बहुत अच्छा ढङ्गसँ हम खाना बना लै छी आओर खानाके